मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठाती हूँ पूरे घर की डीसीजन मैं लेती हूँ और जैसे कि मैं ख़ुद कि डीसीजन भी मैं ख़ुद ही लेती हूँ कॉलेज के हों लाइफ के हो मैं बहुत सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ मोटीवेट पर्सन्ड हूँ एंड मेरा ऐसा है कि ताकत एट ली अपने पूरे ताकत का मतलब यही है कि आप अपने डिसीजन ख़ुद ले पा रहे हैं या नहीं आप किसी चीज़ में फर्क कर पा रहे हैं या नहीं तो मेरा सिंपल है मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने फुल फैमिली को इकट्ठा साथ ले कर चलती हूँ उनके हर ज़रूरत हर काम को मैं करती हूँ और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं बहुत इमोशनल टाइप पर्सन हूँ तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ जैसे किसी से कनेक्ट होती हूँ तो या मुझे वहाँ से मतलब ऐसा हर्ट वाला फील आता है तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ मैं बहुत छोटी छोटी बातों में इमोशनल होने की मेरी आदत है सो दिस इज़ माइ वीकनेस